میرے علاقے میں منع روایتی اور مقامی پکوان نہایت مشہور ہیں جو یہاں کی ثقافت اور ذائقوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان میںین ہار ہری حلیم چکن کڑھائی بریانی پائے کباب تندوری نان اور سرسوں کا ساگ مکی کی روٹی کے ساتھ خاص اہم رکھتے ہیں یہ پکوان نہ صرف روز مرہ کے کھانوں میں شامل ہیں بلکہ تہوار شادی اور خاص موقعے پر بھی پیش کیے جاتے ہیں نہاری عام طور پر ناشتے میں کھائی جاتی ہے اور اس کے لیے شہر میں وراثت نہاری اور سبیل نہاری ہاؤس جیس سے ریسٹوراں بہت مشہور ہیں چکن یا مٹن کڑھائی کے لیے بوٹ کڑھائی اور راحت ہوٹل بہترین سمجھتے ہیں بریانی کے شوقین افراد کے لیے کراچی بریانی ہاؤس یا جواد بریانی ایک بہترین انتخاب ہے